राजस्थान में शिक्षा क्षेत्र में हमारे जो जो खेल कूद है उनके बारे में उनको उनकी योजनाओं के बारे में उनको विकसित करने में उनको विकास कराने में स्टेडियम बनवाए जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी मतलब कि गेम को बढ़ावा देने के लिए जो खेल कूद हैं उनको बढ़ावा करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से काफ़ी विकास किया जा रहा है इसके अलावा जो है उनको उसके जो जो शुरुआती बुनियादी जो शिक्षा होती है उसका पूरा मतलब उसको सिखाया जाता है बच्चों को जो जो युवा हैं उनको पूरा सिखाया जाता है दीक्षा जो है राजस्थान के जो इंटरफेस जो स्कूल जो एजुकेशन जो स्कूल खुले हैं जो इस तरह के जो स्कूल है उसके काफ़ी उनके विकास में सहयोग करवा रहे हैं राजस्थान सरकार उस चीज़ में काफ़ी इस चीज़ में बहुत मनोबल बढ़ाता है अपने जो घर घर में जो युवा बच्चे हैं उनको दीक्षा की ओर मतलब की दीक्षा राजस्थान का एक एक एक स्कूल है ऐसा जो उसको काफ़ी संगठन उसको काफ़ी आगे बढ़ने में मदद करता है इसके अलावा आप ऑनलाइन जो शिक्षा है जिसकी आप घर बैठे शिक्षा का आप पूरा पूरा उसका मतलब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है आपको और घर बैठे वो शिक्षा का पूरा वो प्राप्त कर सकते हैं ये हमारे यहाँ की मतलब कि वो है शिक्षा दर्शन जो उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं जो राजस्थान और उनके बच्चों को काफ़ी चीज़ सिखाने में सहयोग करते हैं